खेलक स्वास्थ्य जीवन शैलीमे बहुत सारा योगदान अछि सबसँ पहिलुक बात कयल जाय खेलके स्वास्थ्य पर जीवन शैली पर योगदान कऽ तऽ जेनाकि कोनो भी शारीरिक व्यायाम या कोनो भी खेल खेललासँ शारीरिक स्वस्थ रहत भरि दिन तंदुरस्ती फील करबै कोनो भी काम करेमे आलसपन नहि होयत मनसँ कोनो भी काज करबै आओर पढ़ाइए लिखाइके बात करी तऽ मन भटकनाइ भए जाइत छै पढ़ै लऽ बैसबै तऽ से नहि होयत मनसँ अहाँ पढ़बै जेनाकि खून शारीरिक गेम खेललासँ या कोनो व्ययामे करलासँ खून जे छै इंसानके चालू रहैत छै ओहिसँ की होयत तऽ अहाँके जीवन शैलीमे बहुत सारा बदलाव होयत जेनाकि आबक आदमी देखैत होयबै बहुत कम समयमे मृत्यु भऽ जाइत छै तहिमे बदलाव होयत जिनका देखबै शारीरिक व्यायाम करैत छथि ओ कनि बेसी समय तक जीयै छथिन कम समयमे मृत्युओ नहि होइत छै आ सब किछु समय पर कयल जाइत छै सुबह कऽ शारीरिक व्यायाम करबे टा करू या शाम कऽ दू टाइम कम से कम खेलबाके चाही कोनो गेमे खेल लिअ या कोनो शारीरिक व्यायामे कऽ लिअ लेकिन ओहिसँ की होयत तऽ तंदुरस्त रहबै शारीरिक स्वस्थ अहाँकेँ बढ़िआ रहत